हिन जीवन में खेल ऐं स्वास्थ्य ऐं फिटनेस इहे ॾाढो महत्व आहे असां पंहिंजे जीवन में हेतिरा व्यस्थ आहियूं कि पा पंहिंजी फिटनेस ते पंहिंजे स्वास्थ्य ते ध्यान नथा रखूं खेल हिकु अहिड़ो माध्यम आहे जेको पाण खे स्वस्थ बि रखंदो आहे ऐं पंहिंजी फिटनेस बि मेंटेन रखंदो आहे खेल केड़ो बि हुजी तो सघे चाहे तां गली में क्रिकेट खेलो या बॉक्स में क्रिकेट खेलो या ग्राउंड में क्रिकेट खेलो या त पोइ सात सतोलिया खेलो या कहिड़ा बि एक हिकु ॿ जेका नंढे हूंदे खेल खेलियल आहिनि उहे खेल खेलियो खेल खेलण सां तव्हांजी बॉडी एक्टिव रहंदी आहे बॉडी में मसल्स जी ग्रोथ थींदी आहे बॉडी में फैट जेको आहे तव्हांजो घटिजंदो आहे पंहिंजे व्यस्थ जीवन मां तव्हां खेल जे लाइ हर मिंट तां अगरि संघर्ष कयो था त उहो जीवन तव्हांजो व्यर्थ कोन्हे तव्हांखे हिकु सप्ताह जे अंदरु मिनिमम ॿ कलाक तव्हांखे खेल खे टाइम ॾियणो खपे व्यस्थ जीवन मां जेको खेल जे लाइम टाइम कढे थो उहो कॾहिं बि फिट न रहे अहिड़ो पॉसिबल कोन्हे तव्हां हमेशह पॉसिबल ई आहे की फिट ई रहंदा तां ॾींहं में हिकु कलाक खेलण जे लाइ कढो या सप्ताह में ॿ कलाक खेलन जे लाइ कढो तव्हांजी बॉडी जे अंदरु तव्हांजो जेको फिटनेस लैवल आहे उहो ॾाढो सुठो थी वेंदो इहो तव्हांखे तव्हांजी अॻियां ज़िंदगी में कमु ईंदो जेॾी महिल हॾियूं कमज़ोर थी वेंदी पर फिट रहंदा त हॾियूं बि मजबूत रहंदी